बर' रावनि बाहायनाया समजों लोगोसे ओह ओरैबायदि सोलायबोबायदि जों ओह गोदो जोङो ओह गुबै बर' रावखौ बाहायोमोन नाथाय दिनै समजों लोगोसे जों खायसे खायसे बिजाबफोराव जोङो हिन्दी आरो इंराजि लोगोसे एसामिसफोरखौबो जों सोफादेरनो गोनां जादों मानोना ओह खायसे सोदोबखौ खायसे बर'नि सोदोबखौ जों नागिरनानै मोनो थाङा सोदोब बिहुंआव उम खायसे खायसे बर' सोदोबा दासिमबो जोंहा उम दासिमबो ओह सोमजियाखै बा सोरजिजायाखै गिदिर गिदिर लिरगिरि रायथाइगिरि खन्थाइगिरिफोर फोरा दासिमबो बेफोरबायदि सोदोबखौ नागिरनानै दिहुननो हायाखै जायनि जाहोनाव जोङो समजों लोगोसे खायसे खायसे बर' रावनि बाहायनायखौ जोङो सोलायनो गोनां जादों जर'खायै गुबुन ओह राव आरो हारिमुफोरनि गोहोम गोग्लैनायाव जोङो नुनो मोनोदि ओह जेरै आसामिस ओह इंग्लिस बा हिन्दी बेफोरखौ जोङो दाजाबदेरनो गोनां जादों बेबायदिनो जोंनि ओह खायसे ओह समाज बिगियान ओह समाज बिगियान ओह लोगोसे जोंनि सानखान्थि आयदा बा जोंनि ओह बिगियान बेफोरबायदि बिजाबाव जोङो खायसे खायसे रावखौ जोङो बाहायनो गोनां जादों जेसेबांनो जुगा सोलायदों एसेबांनो जोङो बर' रावनि खायसे खायसे ओह सोदोबफोरखौ जोङो दासिमबो जोङो नागिरनानै दिहुननानै लानो हायाखै जायनि जाहोनाव जों गुबुन ओह बर' रावनि सोलायै गुबुन रावखौ बाहायनो गोनां जादों दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दा जोंनि रायथाइगिरि बा लिरगिरि सुजुगिरिफोरा दासिमबो खायसे बर'नि सोदोबखौ बुरखांनानै बा सेबखांनानै बिजाबाव होनो हायाखै बेफोरनि थाखायनो गुबुन रावफोरखौ जोङो दिनै सोदेरनो गोनां जादों आरो जोङो बेखौनो सोलोंगासिनोबो